औ औ खोनाबाय नानि

दासानदि अखा हायैखाय इसे मोजां बे अखा हाबासो हाब्रु दैब्रु जायोना हाखर हालानो दा सानदुं दुंबाय थानायखाय गारिया सालायबोजागोन

औ दा सानदुं दुंबाय थानायखाय इसेबां माने गाज्रि नङा दे सिन्था खालाम नांथ'नाय नङा दा गारिफोराबो बे फिसा फिसौआनो इसे भिर जायोआनोलाय हाद्रिफ्राबो दा सानदावबाय हाबाय थादोंना इसे हाद्रि खुगोन आरो

दोनलां जागोन दङ मोजाङैनो औ औ लामाफ्रानो मोजां नङानालाय दा सानदावनायखायसो आरोमा एसे